हाँ सर सर साइकिल ख़राब थी इसलिए आ नहीं पाए यस सर ठीक है सर साइकिल बनवा लिए है अब समय से आएँगे ड्यूटी पर सर अब से ऐसे नहीं होगा हम साइकिल बनवा लिए हैं अब प्रॉब्लम थी इसलिए अब आएँगे सर डेली से समय से हो गया हो गया सर लेकिन अपनी साइकिल बनवा लिए जाएँगे तो अब बच्चे को अन्डर्स्टैन्ड कर देंगे ना बच्चे लापरवाह होते है ना रहने पर वह पैर उठाते खेलते कूदते है वहाँ जाते हैं आ जाते हैं उनको देख लीजिए सर येस सर हो गया बट मेरी साइकिल अब ख़राब हो गई थी क्या करें अब ही एक ही साधन था साइकिल थी सर अब पैदल इतना दूर आ नहीं सकते सर इसी लिए कैसे करते साइन सर टाइम से सर मोबाइल चार्ज में लगा था इसलिए नहीं उठा पाए सर जब आप वह कॉल किए तब तो मोबाईल चार्ज में लगा था नहीं उठा पाए तो यह इसलिए कॉल बैक करने में हम सोचे कि आप डटेंगे इसलिए कॉल बैक नहीं कि हम डरे हुए थे हम सर ऐसी बात नहीं है सर आएँगे बोल दिए ना बन गई है अब अपना समय पर आएँगे ठीक से अपना ड्यूटी देंगे यस सर कल सर नौ नौ बजे नौ बजे सुबह में पहुँच जाएँगे हम ओके सर देख लेंगे सर सबको छुट्टी पर सब को करा कर सब काम वाम सब जगह वगह पूरी सभी जगह का कर के साफ़ वाफ करके तभी घर जाएँगे ऐसे कैसे जाएँगे बच्चे हैं बच्चे को तो मनाना पड़ेगा सर माना लेंगे सर उन लोग को प्यार से तो बच्चे भी मान जाएँगे देखते हैं सर आएँगे तो कोशिश करेंगे सर मनाने कि

चलिए ठीक है रखिए फिर